जि'यां कि साढ़े घर असें जेकर गौऽ रक्खी दी अस गौऽ रखदे उसी नुहाड़ी सेवा करदे उसी अस टैमों टैम घाऽ दिंदे जेल्लै उसी अस चिक्कड़े गी बी निं रक्खना गौऽ उन्नै अगर गोहा कीते दा होगा नुहाड़ा असें गोहा साफ करना होर उसी टैमों टैम चारना होर उसी चारनै गी कुदै कुदै लैना होर उसी

ब'न्नियै बोरूऐ पाइयै ओह् आह्नना होर घाऽ दा बोरू बी आह्न्नी ओड़ना घाऽ दा बोरू बी आह्नी ओड़ना होर उसी गौऽ गी बी आह्नना घर आह्नना उसी ब'न्नना प्ही थोह्ड़े चिरै दे बाद भौऽ बी देना उसी घाऽ बी देना घाऽ देइयै जेल्लै उन्ने जेकर गोहा करी ओड़ेआ उन्नै नुहाड़ा गोहा साफ करी ओड़ना उसी नेईं चिक्कड़े ई रक्खना नेईं किसै ई ओह् साढ़ी गौऽ माता होंदी असें उसी शैल नुहाड़े दिलै कन्नै शैल उसी सेवा करनी नुआढ़ी और बाद च जेल्ओलै असें उसी घा दित्ता प्ही जेल्लै सूई जंदी नुआढ़े ओह् प्ही दुद्ध दिंदी ओह् असें दुद्ध लैना नुहाड़े कन्नै चाह् बी बनाई सकदे अस उसी बेचने गी बी जाई सकदे नुहाड़ी बेचने बी जाई सकदे नुहाड़े असेंगी पैसे बी थ्होई सकदे अस पैसे बी कमाई सकदे नुहाड़े कन्नै होर जियां चाह् बी बनाई सकदे अस चाही कन्नै नुआढ़े देहीं बी बनाई सकदे छाह् बी छोली सकदे पनीर बगैरा कुछ बी बनाई सकदे दुद्धै कन्नै होर जियां असें कुत्ता बी होंदा कुत्ता बी साढ़ा पालतू पशु होंदा अस उसी पालगे अस उसी जेल्लै निक्का होगा निक्के होंदे उसी पालगे उसी शैल जेल्लै ओह् उसी पैह्लें रुट्टी देनी उसी जेल्लै ओह् बड्डे पैह्र निक्का होग कुत्ता उसी असें बाहरै गी लैना उसी जेल्लै टट्टी पेशाब लग्गे उसी टट्टी पेशाब कराना होर अस उसी शामीं लै घुम्मने गी बी लेना उसी बन्नियै उसी पूरी सैर करानी उसी जित्थें टट्टी पेशाब लग्गी जा करानी टट्टी पेशाब करी बी सकदा होर उसी शैल घुमाना नेईं नेईं अस उसी ब'न्नियै निं रक्खना उसी जादै देर ब'न्नियै निं रक्खना ब'न्नो थोह्ड़े निहा टैम बन्नो प्ही उसी शामीं लै उसी घुमाओ ते उसी कुदै कुदै लेओ ते चक्कर कराओ प्ही उसी शामीं रुट्टी बी देनी होर होर बी बड़े जानवर होंदे उ'नें गी अस ते उं'दी सेवा करनी करनी पौंदी ते अस करगे ते असेंगी नुहाड़ा फायदा थ्होंदा क्योंकि कुत्ता असेंगी इन्ना फायदा दिंदा जेल्लै साढ़े घर कोई जि'यां रातीं लै अस सुत्ते दे तुस रातीं लै ते कुत्ता बाहर रातीं लै ओह् पैह्रा देआ दा होंदा इं'या कोई आवै ते ओह् भौंकना शुरू होई जंदा क्योंकि उसी पता साढ़े घर आवा दा कोई ते साढ़े अल्ल दिखदे इं'या कोई चोर ई आवै थुआढ़े घर कोई बेचारा भौंकना शुरू करी ओड़ ते समझने अस की चोर आई दा साढ़े घर उसी चोरै गी अस नसाई ओड़दे भी उसी अस मारदे ते भी डांगें नै उफसी नसाई ओड़दे दिक्खो कुत्ता किन्नी मदद करदा थुआढ़ी असें बी उं'दे शैल मदद करनी पौंदी उ'नें ई शैल रक्खना कुत्ते ई बी शैल पालना पोसना होर होर बी बड़े होर बी बड़े होंदे पालतू पशु बक्करियां लाई लैओ बक्करियां बी असें जियां पत्तर उ'नें ई जेल्लै निक्के निक्के होन ते असें पत्तर आह्नने पौंदे इं'दे गल्ला पत्तर देने उ'नें ई ओह् पानी देना ते जेकर ओह् बड्डियां होई जाह्न ओह् ते बड्डियां होई जाह्न ते असें उ'नेंगी धारा लेना ते धारा उ'नें ई उ'नें चरना ते असें प्ही बेर खाना जेल्लै ओह् चरा दे होन ते जां उंदे गल्ला पत्तर बड्ढियै रक्खी ओड़ने प्ही शामीं लै देगे उ'नेंगी पत्तर ते ओह् उ'नें चरना ते ओह् जो ओह् खंदे ओह् लसुनिये दे पत्तर बी खंदे ते उ'नेंगी शैल चारना ते इं'या असें पशु पालना होंदा होर बस